सुभाष चन्द्र बोस हमरासनीके आजादीमे बहुत अहम भूमिका निभेलकै हंँ हुनकर अपन ओथि छलै जेकरासँ कि ओ ई देशके सभी देशवासियोके एकसाथ जोड़लकै जेकरामे हुनकर अहम भूमिका छलै हँ हुनकर अपन ओथि

हुनकर अपन एक सेना छलै स्वतन्त्र सेना छलै हँ जेकि देशवासियोके आजाद करबाबएमे अंग्रेजोंसे लड़ाइ लड़एमे साथ दए छलै हँ ओने अपन अथिके साथ एकजुट मिलकर इस देशके आजाद करबाबएमे मदद केलकेै जेकरामे महात्मा गाँधी जी भी ई ओथि करलकै महात्मा गाँधी जी इस देशके आजाद करबाबएमे अपन अहम भूमिका निभेलकै हँ महात्मा गा महात्मा गाँधीकेँ महात्मा गाँधी कई आन्दोलन चलेलकै जेकरासँ कि ई देश आजाद भेलै जेकरामे कि असहयोग आन्दोलन भी छलै हँ जेकरा कारण बिना किसी सहयोगसँ अपन शर्तके अनुसार चलेलकै जे जे हिसाबसँ जेकरासे महात्मा गाँधी इस देशके आजाद करबाबएमे सभी देशवासियोके साथ लेके चलले जेकरासेकि ई देश आजाद भेलै